शेयर बाज़ारि जे बारे में मुंहिंजो सोचणु ईअं आहे त शेयर बाज़ारि में पैसा विझणु तमामु जोख़िमु भरां थींदा आहिनि हिन में जंहिं खे ॼाण न हुजे उहो शेयर बाज़ारि में न रोके त सुठो आहे छो जो शेयर बाज़ारि में केॾीं महिल बि मार्केट ते डिपेंड हूंदो आहे मार्केट अप एंड डाउन थींदी रहंदी आहे घड़ी घड़ीअ में त जेको शेयर मार्केट जे बारे में ॼाणंदो हुजे भई कहिड़ी कंपनीअ में विझण सां कहिड़ी गेरंटी वारी कंपनी आहे त असांखे ॿ पैसा वधीक मिलंदा या असांजो नुक़सान न थींदो हिन में रिस्क नाहे जोख़िम काने त उहो ई इन कम में अचे ऐं इन कम जे लाइ उन खे टोटल शेयर मार्केट जी मार्केटिंग जी ऑन लाइन जी ॼाण हुअणु ज़रूरी आहे जो हू वही करे लैपटॉप ते या कंप्यूटर में या भई पंहिंजे हिन में मोबाइल में अॼु कल्ह सभु ईंदो आहे उन में वही ॾिसे मार्केट ते नज़र रखे त सेंसेक्स मथे चढ़ियो घटे चढ़ियो मां इन इंडियन ऑइल में विधा त उन जो शेयर मथे आहे कि घटि आहे या स्टेट बैंक में विधा शेयरनि में इंवेस्ट कयो त उहो सॼी ॼाण पल पल जी उहो रखे त उन जे लाइ अञा जोख़िम घटि रिस्क घटि थी सघे थी न त विझी करे छॾे ॾे या कंहिं एजेंटनि जे मथां रखे त उहे पैसा उन्हनि जा कीअं बि करे घुमाईंदा रहनि लास्ट में उन जो नुक़सान थिए त उन खां इहो बचणु उन्हनि जे लाइ ज़रूरी आहे मुंहिंजे हिसाब सां त जेतिरो थी सघे शेयर मार्केट में न वञिजे पर कंहिं में गेरंटी वारनि में म्यूचुअल फ़ंड थियो जीअं गेरंटी हुजे जंहिंमें म्यूचुअल फ़ंड में बि रिस्की थींदा आहिनि के पर गेरंटीअ वारा हुजनि त उन में वञिजे उन में इंवेस्टमेंट कजे या इंश्योरेंस सेक्टर में जीअं एल आई सीअ में कजे त उन जा बि के गेरंटीअ वारा प्लान थींदा आहिनि या बैंक में एफ़ डियुनि में रखिजनि उन में बि उन खे जोख़िम खां नुक़सान खां बची सघे थो न त मूड़ ई जेका आहे सां राम सत थी सघे थी सभ जा सभु शेयर मार्केट में वञी सघनि था जे उन खे हरु भरु शेयर मार्केट में करिणो आहे त ग्राफ़ ते सेंसर ते इंवेस्टमेंट ते रोज़ु पल पल जी अपडेट उन खे रखणी आहे ऐं पंहिंजे शेयर खे स्विचिंग ऑफ़ करिणो आहे भई इन मां जोख़िम मां कढी फ़िक्स वारे में रखु सिक्योरिटी वारे में रखु या जल्दी विकिणी छॾु वरी ॿियो वठि त हू उन मार्केट जे जोख़िम खां बची सघे थो न त बचण जा आसरा तमामु घटि हूंदा इन शेयर मार्केट में